कला घणे टाइप जी थींदी आहे त जीअं हस्तकला थी कंहिंखे क्रुशियो वग़ैरह ठाहिण जो शौक़ु हूंदो आहे कंहिंखे पेंटिंग जो हूंदो आहे कंहिंखे डांस जो हूंदो आहे कंहिंखे सिंगिंग जो हूंदो आहे हुनमें हर हिकु माण्हू पंहिंजे अंदर जी जेकी भावना हूंदी आहे उहो व्यक्त कंदो आहे उन्हनि जे अंदर में फीलिंग्स छा आहे उहो कंहिंजे लाइ छा सोचे थो उन्हनि जे मन में छा विचारु अचनि था उहे सभु उहो माण्हू उ पंहिंजी कला जे थ्रू ॿाहिरि ॾेखारंदो आहे तव्हां हु हुनजे कारणु हुनजे अंदर में छा हले थो उन्हनि जे मन में छा विचारु आहिनि उन्हनि जो व्यक्तित्व कहिड़ो आहे उहो सभु पाण खे ॼाणण मिले थो ऐं तंहिंखां पोइ उन व्यक्ती खे पाण खे सम्झण में बि आसानी थींदी आहे के इहो व्यक्ती ऐं हिन व्यक्तित्व जे अंदर जो यां हिन जे अंदर जो अहसास ई हिन छा महसूस करे थो उहे सभु शयूं हुन कला जे थ्रू ॿुधाईंदा आहिनि